दिल्ली से आयल छी सुपौल जिला हुँ रुम तुम भाड़ाकेँ रुम तुम भाड़ाके कतहुँ दिला दिऔ तऽ दू तीन दिन के लेल कोन साइड

सुपौल जिला कहलियै तऽ कोन साइड हुँ हँ आयल छी बजरङ्ग बलीकेँ पीछामे छी

किचन बाथरुम छै कि नहि ओहिमे नहि रेट केना छै हुँ हुँ

हेलो तऽ राखौ भए गेल

सुपौल जिला हमे तऽ सुपौले जिलामे छी तऽ अहाँकेँ लेट होइए कि पहुँचैमे हँ हँ आबु तऽ भए जेतै पूजा पाठ आर

ब्राम्हणके तऽ बढ़िए हेतै हुँ तऽ कते टाइम लागत हँ ठीक तहन आबिकऽ कनि नजदीकमे छी तऽ अहाँकेँ आबैमे कनि टाइम लागि जायत कनि आबू धिआ पुता परेशान करै छी खाना खाए लए हँ तऽ ठीक छै एलहुँ तऽ कोन जगह पर